जोंनि खाथियाव ओनसे सरकारि हस्पिटाल दङ बियो जोंनि बे टावननि से किल'मिटारनि इसे खम गोजानाव दङ दा बे हस्पिटालाव मोजाङानो जाबाय सिगांनि बायदि नंलिया मानो होनोबोला गोजान गोजाननिफ्रायबो डक्टर फैयो आरो नार्सफोरबो नांगौसिबां दङ बेयावनो थांनानै जोङो फिसा फिसा बायदिसिना लोमजानायफोरखौ नायनानै

नांगौ रोखोमनि लोमजानाय फिसा फिसा गुजुनाय गगा मोन्नाय गाराय बायदिसिना जानायनि मलम बा सिराप बेफोरखौबो जोङो मोनो सम मथे थांब्लानो जोङो बेयावहा थांनानै गावनि देहायाव मा जादों बेखौ जोङो डक्टरनियाव नायहैनो हायो जोंनि बे जायगानि देहा फाहामसालिया मोजाङानो जाबाय गथ' गथाय जोनोम होनायावबो जोङो गोजानाव थाङाब्लानो बांद्राय थाखा फैसा खर'स नाङाबालासिनो जोङो जोंनि खाथिनि बे देहा फाहामसालियावनो जोङो लांनानै मोजाङै मोजां हामनानै फैयो आरो बेयाव थानानैनो न' न'वावनिफ्रायनो जोङो थांलाय फैलाय खालामनानै बे देहा फाहामसालियाव थांनांगौ जोंहा थाखा फैसानि गारि मटरनि बारा गोनांथि गैया बेनिखायनो जोंनि दा साननि बे डिमाकुसिनि हालामनि देहा फाहामसालियाबो मोजाङैनो मोजां सोलायनानै साफा साब सिखोन जाबोबाय